आंनि थाखाय लिरनायनि जेंना गोनांसिन बिथिं होन्नानै बुङोब्ला सम समजों लोगोसे रांखावरिखौबो होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला लिरबाय थानानैल' बिजाब फोसावनो हायाब्ला बे लिरनायनि बांद्राय बिबदि बेसेन थाया होनानै आं सानो जा जिहेथु सासे लिरगिरिया लिरगिरि हिसाबै थांनानै थानोब्ला बे लिरगिरिया गावनि लिरबिदांफोरखौ बुथुमनानै ज'थाइनानै बिजाब दिहुननो हायोब्ला साबसिन जायो स' आरो समखौबो आं बुंनांगोन मानो होनोब्ला समनिबो एसे सम गोरोबनायनि सायावबो सोनारो सम गोरोबनाय गोरोबैनि सायाव खायसे समाव जोबोद लिरनो गोसो जायो खायसे समाव लिरनो गोसो जाया गोसो मानि लिरनो नागिरब्लाबो खायसे समाव हाया

खालामनायफोरखौ आं बांद्राय बिबदि खेरखेराया आं आंनि गोसो बायदि सोलियो आं आं गावखौनो गावनि थिलुंगागिरि हिसाबै मोनदाङो बिनिखायनो आं गुबुननि दानखथा जा बाथ्राफोर खोनाब्लाबो आं बांद्राय बिबदि खेरखेराया आंनि थाबथानाय बा सासे लिरगिरिया लिरनायनि बे लामायाव थाबथानायनि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला सासे लिरगिरिया गावनि लिरनायनि जा थासारि बा लिरनायनि जा सोरजिलु बे सोरजिलु खौ जेब्लाबो लाखिलांबाय थानांगौ सासे लिरगिरिया लिरनायनि लामाखौ जागायजेनदोंब्ला बेयो माब्लाबाबो थाबथानो नाङा जेब्लाबो सोलिलांबाय थानांगौ लिरलांबाय थानांगौ अब्लासो थुनलाइनि फुंखाया बा थुनलाइनि जा गहेना सोदोबफोर बे सोदोबफोराबो गावबागावनो ओंखारफैगोन बा नुजागोन नाथाय जुदि सासे लिरगिरिया गोबावजों गोबावजों माने थाबथानानै बिबदि लिरोब्ला अब्ला बे एसे आन्दायनाय बायदि जाहैयो बेनिखायनो आङो सासे लिरगिरिनि लिरनायनि थाखाय मोजां सोरजिलु आयदा होननानै बुङोब्ला बे लिरनायनि सायाव गावबागावनि मोन्दांथिनि सायाव सोनारो होननानै आं सानो